ना हमनो थांनाय समाव आङो माखासे आइजें आइला बाहायो जेरै जोङो ना सारनो बाल्थिं दाबोर धामा आरि लाङो ना सारनो थांनाय सामाव आरो जों ना लानो ख'बाय आरि लांफायो लोगोसे बिदिनो जोङो नाखौ दै गिदिर बाथाय जोङो धामाफोर बाहायो धामाफोर बाहायनानै जों थामाजोंनो सारो आरो एसे माबा बाथाय बाल्थिंफोरजोंबो सारो बिदिनो जोङो नाफोरखौ बिदिनो सारो दै गिदिरफोरखौ जोङो धामाजोंनो सारो ओमफ्राय दै फिसाबाथाय जों बाल्थिंफोरजों सारो बाल्थिं दाबोर बिदिजोंनो जोङो सारो आरो दै गिदिरफोरखौ बबेबा बिदिनो जों ना हमनो ना हमनायावबो जोङो बाल्थिं ख'बाय बायदियावबो जोङो नाफोरखौ लायो आरो जोङो ना फिसाबो ना फिसा थांफायैनि थाखाय जों जेलें आरो जेखायबो बाहायो जाहाथे ना फिसाफ्रा थांफाया सारनायाव बेफोरबायदिनो जोङो ना फिसाफोरखौ लाखिनो थाखाय जोङो जेलेंफोर आरो जेखायफोर जों बाहायो आरो माने ना फिसाया जाहाथे थालांथों बेयावनो बिदि होन्नानै जों बाहायो जेनेबा थांफायिनि बिदिनो जोङो दै गिदिरबाथाय बाल्थिं आरि बिदि बाहायो बाल्थिं धामा बाहायनानै जोङो नाफोरखौ सारो दै फिसाफोरबाथाय जों दाबोर थोरसिफोरजोंनो सारो सारनायालाय ओमफ्राय जों ना हमनायफोरावबो जों ख'बाय आरि लांफाखायो माने जोङो नाफोरखौ जों ख'बायफ्राव लायो ना गिदिरफोरखौबो जों ख'बायो आरो माखासे बोसोराव बेफोरो माने दा अनेक सोलायबोबाय आरो गोदोनि गोदो मानि जोङो धामा आरिजों दै गिदिरफोरखौ सारोमोन दा बेफोरबायदि सारला जोङो दा माने जों मेसिन बाहायो दै सारनायाव मेसिनजोंनो जोङो सारो मेसिनजोंनो दा थाबसिनबो ना हमनो मोनसिनो मेसिनजों सारबाथाय दैआबो थाब रानसिनो नालाय ओंखायनो जों मेसिनजोंनो सारो दा मेसिनजों सारबाथाय नाखौबो थाब सारनो हमनो मोनसिनबाय आरो मेसिनजों सारबा बांसिन बेसेन फैसाफ्राबो थाङो थांबाबो जोङो माने थाबसिन जानायखौ जों नागिरो आरो जेनेबा जोङो थाबनो सारखांनानै थाब थाब हमनो मोननाय बिदि नागिरो जोङो दै गिदिर गिदिरफोरखौ ना हमनायफ्रावबो जोङो दा बिदिनो बाल्थिं आरि ख'बाय आरि बाहायो लाङो बेजोंनो जोङो बेयावनो लायो नाफोरखौ सारनानै आरो बिदिनो जोङो दाबो जेलें बायदिसिना बाहायो ना हमनाय ना फिसा थांफायिनि थाखाय जोङो जेलेंफोराव जेलेंफोरजोंनो लाखियो जाहाथे मेसिन सारनायावबो जेलें नाफोराबो ना फिसाफ्राबो जाहाथे खस्थ' मोना मेसिन सारनायाव जाहाथे एसेबो माबा प्र'ब्लेम जाया बेनि थाखाय जोङो मेसिन सारनायाव जोङो दै जाहाथे नाफोरा थांफायिनि थाखाय जोङो मेसिनाव आवथेनो जेलें आरि बाहायो बिनि थाखाय जोङो ना हमनायावबो बाल्थिं आरि लाखायो बाल्थिं ख'बाय बेफोर जों बाहायो आरो